हैलो प्रणाम दिदी अपने कहाँसॅं बोलै छियै अच्छे हमहु बोलै छियै बेगूसराय जिलासँ कोन पवनी करै छियै बैसखा हँ तऽ केना केना करै छियै

अँह ठीक हइ तऽ हमहूँ आर एनाही करै छियै दिदी जेनाकि आब नहाइ खाइ खाइ छियै तऽ खरना एनाही हमहुँ करै छियै तऽ ई जे मतलब एं शिवरात्रि जे करै छियै उ बला बर्त केना करै छियै ओहो बला हैं हँ पारन करै छियै राति कऽ जागै नहि छियै जगरत्ता नहि करै छियै तैयो दीदी जागि कऽ ई व्रत होइ छै तब सफल होइ छिकै भोला बाबाके विवाह होइ छै तैयो सब दीदी छियै पाॅंचगो छओगो जेना छियै तऽ चर्चे जेना करै छियै सब बिच बैठके आओर हुॅंनकर बात चर्चा बला बात करबै तऽ राति नहि कटि सकै छै मैयाक भजन कैर सकए छियै जगराता एनाहीमे भऽ जइतै ऐं ऐं हँ हॅं दीदी हँ त ई सब हमे आपसमे बैठ कऽ करथिन तऽ जगराता भऽ जेतै जेना होली अथी होलिये अभी होलिके त्यौहार भेलै तऽ ओहिमे की की करल गेलै होलिका दहन भेलै एक दिन सम्मैत जरै छै त ओहो म न पूजा पाठ होइ छै दिदी हुँ हँ